हाँ मैं पाँच संख्याएं बोल सकता हूँ एक हज़ार ग्यारह तीन हज़ार पाँच सौ छप्पन नौ हज़ार छः सौ बयालीस सात हज़ार छः सौ अट्ठावन बाईस हज़ार छह सौ चौवन